हमरा सबके घरमे होलीके पर्ब मनायल जाइ छै पहिले हम्मे आर दुकान से अबीर खरीदके लाबै छी ओहिके बाद फिर घरमे पूरी पकबान बनै छै ओहिके फिर पूरी पकबान सब आबै छथिन बड़ा बड़ा लोकसब हुनका सबके दै छी खाय ओसब खा लै छथिन एहिके बाद हमसब होली खेलाइ छी ओहिके बाद फिर बाहर जाइ छी जतेक दोस्त रहै छै फिर भाइ बहिन सबके साथ होली हमसब खेलै छी ओहिके बाद घर आबै छी ओहिके बाद फेर मम्मी मम्मी पप्पा सबसे दादी छोटी दादी जतेक छथिन घरमे परिवार सब हुनका सब साथे होली खेलाइ छै एहिके बाद हमसब फिर बाहर जाइ छी घूमै छी ओकर बाद फिर ओहिके अगला फिर पर्ब भरदूतिया छै भ हुनका हम्मे हमसब कहै छी भाइ दूज भाइ दूजमे हमसब नया नया पीढ़ी फिर भाइके लेल कपड़ा फिर बहुत समान सब आनै छी फिर नया आखैड़ पीढ़ी रहै छै ओहि पर भाइके बैसाबै छी ओहिके बाद हुनका टीका चंदन करै छी ओइके बाद नया नया कपड़ा पहिराबै छी हाथमे दहीके मटकूरी रहै छै हुनका हाथमे दहीके मटकूरी दै छी ओहिके बाद हुनका पूजै छी जेना सब शादी विवाह शगुनमे पूजै छै तेनाही हमसब पूजै छी अपन भाइ सबके ओहिके बाद फिर मनायल जाइ छी राखी राखीमे हमसब पहिले राखी कीन कऽ लबै छी ओहिके बाद फिर राखीमे फिर राखी भाइके बाँन्है छी फिर जतेक भाइ सब आबै छै सबके राखी बाँन्है छी ओहिके बाद भाइ सबसे आशीर्वाद लै छी ओहिके बाद सब भाइ सबके जे इच्छा होइ छै से सब दै छै ओहिके बाद छठि पूजा छठि पूजामे तऽ हमसब तीन दिन चारि दिन पहले से ही स्टार्ट कऽ दै छियै हमरा सबमे पहिले होइ छै नहाय खाय नहाय खायमे हमसब नहाके खाइ छियै ओहिके बाद मम्मी दादी सब नहाके खाइ छै ओहिमे कद्दूके सब्जी मतलब बहुत किछु बनै छै फिर खरनामे खरनामे भी दादी माँ सब पूजा करै छै नहा सुनाके जतेक काम होइ छै सब करै छै नहा सुनाके फिर हम्मे आर बैसै छी जतेक पूरी पकबान सब बनबैके रहै छै सब बनाबै छियै हम्मे हमसब खरनामे फिर छठि छठि पूजाके साँझुकी अर्घ दिन सब खाना बनबै छी मतलब पूरी पकबान सब जतेक बचल रहै छै सब बनाबैके पडड़ै छै हमरा सबके फिर बनबै छी हम्मे मम्मी दादी सब मिलके तब फिर ओहिके बाद हमसब फिर डालामे सजाबै छी फिर सजेलाके बाद सब जतेक फल फूल सूप बगैरह जतेक मतलब होइ छै रंग बिरंगके सब समान सब ओ डालामे धरै छी ओहिके बाद सब भाइजी हमर सब जाइ छथिन उठाके डाला लऽके छ छठि घाट पे ओहिके बाद सब हमसब जाइ छी फिर वहाँ दादी माँ सब सूप उठबै छथिन अपन सँझु साँझ बला अर्घ दै छथिन फिर हमसब वहाँ से वापस घर आबै छी फिर सुबह बला अर्घमे जाइ छी तब फिर सुबह बला अर्घमे हमसब ओतऽ पूजा करै छी दादी माँ सब पूजा करै छथि पानिमे जाइ छथिन पानिमे जल अर्घ करै छथिन सब फिर सुबहके अर्घ दै छथिन फिर वहाँ हमसब जत्ते होइ छै मतलब पंडी जी सब आबै छथिन सबके दै छियै पूरी पकबान सब चीज हमर दादी सासु सब जाइ छथिन ओतऽ फिर सब मम्मी सब दादी सबके गोर लागै छियनि ओतऽ हमहु सब लागै छी दादी सबके फिर ओतऽ सब दादी माँ सब दै छथिन सबके फिर हमसब घर आबै छी तऽ फिर घरमे सबके बाँटल जाइ छनि फिर दादी माँ सब पूजा कऽ के फिर खाना खाय छथिन फिर हमसब अपन फिर आराम करय लऽ चइल जाइ छी